میرے علاقے میں لوگوں کو لوگوں کو صحت کے چند عام مسائل ہیں یہ ہیں متعدی بیماریاں ڈینگو بخار مچھروں کے ذریعہ پھیلنے والی بیماری خاص طور پر برسات کے موسم میں عام ہوتی ہے ملیریا یہ بھی مچھروں سے پھیلتی ہے اور بھی علاقوں میں زیادہ عام ہیں غیرمتعدی بیماریاں ذیابیطس زندگی کے غیرصحتمند طرز عمل اور خوراک کی وجہ سے عام ہو رہے ہیں دل کی بیماریاں ہائی پلڈ پریشر کولسٹرول کی زیادتی اور موٹاپے کی وجہ سے غذائی قد خون کی کمی انیمیا آئزن اور دیگر اہم غذا غذائی اجزاء کی کمی کی وجہ سے یہ مسائل زیادہ تر غیر متوازن غذا صفائی کی کمی اور مناسب طبی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے